زمین خریدتے وقت اور بیچتے وقت بہت سے قانونی مسائل ہیں جو ہمیں سامنے آتے ہیں کہ اگر کسی کو زمین خریدنا ہے تو اس کے آنر کے پاس جائے گا اس کے مالک کے پاس کہ ہاں یہ زمین کیسی ہے اس کے بارے میں پتا کرے گا یہ کتنے کی ہے کیا اس کے کس قیمت میں وہ انسان اس زمین کو بیچ رہا ہے اگر وہ انسان تیار ہوتا ہے کہ ہاں مجھے زمین بیچنی ہے تو وہ دونوں میں مشورے ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ پیپرس بنواتے ہیں جو قانونی طور پر بیچنے والے ہوتے ہیں کورٹ جا کچہری جاتے ہیں وہاں پہ دونوں کی دستخط ہوتی ہے پیسے جو خریدتا ہے اس کو دینے ہوتے ہیں زمین کے مالک کو پھر وہ زمین جو خریدتا ہے اس کی ہو جاتی ہے